ہم نے کھانا پکانا بچپن ہی سے شروع کر دیا دھیرے دھیرے میں اپنی والدہ کو دیکھتی کہ وہ کھانا بناتی میں ان کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ان کی مدد کرتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی پھر اچانک کسی حادثے کے تحت ہماری والدہ کو کسی سفر پر جانا پڑا اور میں تنہا گھر پہ تھی اور مجھے کچھ دوسرے سے مانگنی کر کھانے میں اچھا نہیں لگا تو میں نے خود سوچا کہ لاؤ کچھ بنا کے دیکھیں تو میں نے بس ایسے ہی چھوٹی موٹی چیزیں بنائی اور کھایا لیکن پھر جب ہماری والدہ سفر سے واپس آئیں تو میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ان کے لیے کیا بناؤں کیونکہ میں چھوٹی سی تھی سات برس کی تھی زیادہ مجھے کچھ آتا نہیں تھا لیکن وہی چیزیں جو میں نے اپنی والدہ سے سیکھی تھی تو میں نے ان کے لیے کچھ ڈشیں نئی تیار کیں جب وہ آئیں آنے کا ان کا انتظام ہوا تو ہم نے ان کے لیے مٹر پلاؤ چکن فرائی اور چکن قورمہ بنایا مجھے بنانا تو آتا نہیں تھا میرے پڑوس کے کچھ لوگ اور میرے بھائی نے ان چیزوں میں ہیلپ کی جو تھوڑی بہت ہیلپ کی اور خود ہی ان چیزوں میں کو بنایا اور یہ پہلا ہی بار تھا میرا کہ ہم نے مٹر پلاؤ بنایا اور نہایت ہی عمدہ بنا اور یہ میرا پہلا تجربہ تھا میرا کھانا بنانے کا یہ کھانا بنانا ہمارے گھر والے کو سب کو ہی بہت ہی پسند آیا